असांजे गुजरात में मानसिक स्वास्थ्यु ॾाढी सुठी तराह सां हलंदो आहे जीअं त गुजरात में सभिनीनि शहरनि में ॾाढा वॾा वॾा सरकारी दवाखाना आहिनि हुननि में अलॻि अलॻि सुठी रीति सां सभु स्वास्थ्यु जूं सेवाऊं हलंदियूं आहिनि ऐं एॾा वॾा दवाखाना आहिनि हुनमें ॾाढा एॾा माड़ आहिनि सभिनीनि माड़नि ते अलॻि अलॻि रोगनि जा अलॻि अलॻि इलाज थींदा आहिनि त ॾाढियूं सुठी व्यवस्था असांजे गुजरात में ऐं इहो सभु कुझु फ्री में कंदा आहिनि टीम खां हिकिड़ो रूपियो बि न वठंदा आहिनि वॾा वॾा ऑपरेशन वॾी वॾी रिपोट बि सभु फ्रीअ में कंदा आहिनि असां सभिनीनि गुजरातनि जो सभिनीनि शहरनि में इहा व्यवस्थाऊं ऐं ऐं मगज़ जा जेका बि रोगी आहिनि जेके मगज़ जी तकलीफ़ूं आहिनि मानसिक जेका स्वास्थीय पाण चवंदा आहियूं हुननि जूं बि ॾाढी सुठी शेवाऊं कंदा आहिनि हुनजा बि ॾाढा जाम गुजरात में दवाखाना आहिनि ऐं हुननि जो सुठो इलाज थींदो आहे ॿियो पाण चवंदा आहियूं के मगज़ जी शांतिअ लाइ छा छा करिणो खपे त हुन मगज़ जी शांतिअ लाइ बि एॾियूं इलाही छबियूं आहिनि गुजरात में जीअं मगज़ जी शांति छा सां मिलंदी आहे की ख़ुशि रहण सां त खिलाइण जा एॾा प्रोग्राम थींदा आहिनि जीअं हुते माण्हू सिड़ी वञी करे कलाकु करे अध कलाकु वई करे खिली ईंदा आहिनि जीअं हुननि खे मन खे शांति मिले ऐं सभु चिंताऊं भुलजी वञनि अहिड़ियूं सुठियूं सुठियूं घुमण जी बि शयूं आहिनि जिते वञी करे तव्हांखे मन खे पंहिंजे मगज़ खे शांति मिलंदी आहे ऐं ॿियो अहिड़ो इलाही घणेई मतिलबु सरकार हुननि खे हेतिरी व्यवस्थाऊं ॾिनियूं आहिनि त हुननि खे पोइ मन खे शांति मिलंदी आहे अहिड़ो इलाही सभु घुमण जो रक्शो अथन खिलाइण जो रक्शो अथन हुन सां तव्हांखे वञण मिलंदो आहे ऐं सभु सुठी रीति सां ऐं अहिड़ी धार्मिक जॻहायूं बि इलाही आहिनि जिते वञण सां पंहिंजे मन खे शांति मिलंदी आहे त हे सभु गुजरात में व्यवस्थाऊं रखी वियूं आहिनि